डांस जे लाइ समाज में अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे की डांस कोई सुठी शइ कोन्हे डांस सुठी शइ आहे औरि डांस सां बॉडी बि ठीकु रहंदी आहे ऐं डांस अगरि सुठो ईंदो आहे त ख़राबु शइ कोन्हे औरि बाक़ी ईअं आहे की डांस करणु महिल कपड़ा ठीकु हुजणु खपनि औरि सुठा कपिड़ा पाइणु खपनि औरि कहिड़े हिसाब सां कहिड़ो फंक्शन आहे उन हिसाब सां डांस हुजणु खपे औरि डांस कोई ख़राब शइ कोन्हे अॼुकल्ह त अॼुकल्ह ज़माने में डांस खे इलाही माण्हू प्रिफ्रेंस ॾियनि था उन ई में कोई प्रोब्लम नथी अचे बाक़ी ईअं डांस में कंहिंखे प्रोब्लम जीअं हिकड़ी कोई सुधारु नाले जी कोई कोई डांसर हुनी के हिकिड़ो पेर में एक्सीडेंट थियो हुओ त उन में उन जी टंग उहा कटजी वई हुई त उहा हिकु पेर ते बि डांस करे अॻिते वधी त डांस में काई बुराई कोन्हे डांस करे सघंदा आहियूं लेकिन इहो ध्यानु रखणु खपे कहिड़े फंक्शन जो डांस आए छा आए कीअं सुठा कपड़ा पाइणु खपनि ऐं डांस में अहिड़ी कोई बुराई कोन्हे डांस करणु खपे ऐं सुठो ई हूंदो आहे डांस करणु